पयलें जे जावन आसा तें जावन आसा गोवा स्टार्ट अप पॉलिसी जे गोवा गवमेंट कोण पयले पावटी प्रयत्न करता तांकां जाता तो पयशांचो आदार दिता मागीर शिकपाक मदत करता दुसरी जावन आसा जी टी आय सी गोवा टॅक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर जंय तांकां कांय शाळा आसता जी तांकां शिकपाक मेळटा तें कशें नेटवर्कींग करतात मागीर दुसरें आसा ते वेरयस सेंटर्स एंड अक्सॉलटेशन्स जंय तांकां शिकयतात मागीर ताचेर बिजनस कसो करपाचो ते सांगतात मागीर आसा स्कील डिवेलपमेंट प्रोग्रेम जंय तांकां वर्कशॉपां आसतात आनी जायते कशें तरेन तीं फुडें वचपाची तांचो जो स्टार्टअप आसा तो फुडें कसो व्हरपाचो तें सगळें तांकां थंय मदत करतात आनी शिकयतात मागीर